सिंधी असांजी सरल मीठी ऐं शाहूकारु ॿोली आहे जंहिं में ॿावंजाहु अख़र हूंदा आहिनि सिंधी ॾाढी सुठी ॿोली आहे सिंधियुनि माण्हुनि खे ॾाढी वणंदी आहे असांजे घर में बि हर हिकु माण्हू सिंधी ॿोली बोलींदो आहे सिंधियुनि जा अख़र अहिड़ा हूंदा आहिनि कि हर कंहिंखे समुझ में अची वञनि ऐं जेके असांजा ॿिया जाति वारा माण्हू आहिनि उहे बि सिंधी ॿोली ॿोलण लाइ ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि असांखे सेखारियो सिंधी ॿोली त असांजा अख़र उहे समुझंदा आहिनि ऐं ॾिसी ॾिसी ॿुधी ॿुधी असांजी सिंधी ॿोली बि सिखी विया आहिनि सिंधी ॾाढी सुठी मिठड़ी ॿोली आहे हिन खे अख़रनि में जेके बि बदल आहिनि सभु मीठा आहिनि ऐं जहां जिते बि वञु साम्हूं माण्हू ॿीठो आहे पधिरो सिंधी नज़र अची वेंदो आहे अॻरि ॿ अख़र बि सिंधी ॻाल्हाए त उहो सिंधी माण्हू नज़र अची वेंदो कि इहो सिंधी माण्हू आहे सिंधी हिकु ॾाढो सुठो व्यव्हार कंदा आहिनि सिंधी जेको ॻाल्हाईंदो घर में ॿारनि खे अॼुकल्ह सिंधी सिखाई वञे परिवार वारनि खे सिंधी सिखाई वञे ऐं पाण बि सिंधियुनि में ई ॻाल्हाइनि